साढ़े इत्थे मतलब के जे एंड के च बड़े बेरोजगार न मतलब इ'यां बड़े लोक ऐसे न जिनेंई नौकरी नेईं थ्होई दी ऐ जरूरी बी नी ऐ कि भाई नौकरी नेईं ऐ ते ओह् किश कम्म नेईं करन ओह् बेरोजगार न ऐसी गल्ल नेईं ऐ कि जिंदे कश नौकरी नेईं ऐ ओह् बेरोजगार न नेईं बेरोजगारी ऐ जेह्ड़ी ओह् बगैर नौकरियै बी मिटाई जंदी की गी केह् आखदे नौकरी बी कोई इयां नेईं थ्होंदी ऐ लोक शैल पढ़न शैल मेह्नत करन ते नौकरी बी थ्होंदी अवा ओह्दे आस्तै कोशिश करन अगर नौकरी आस्तै ओह् ते तां गै उनेंई नौकरी थ्होंदी बाकी कोई आखै तां इत्थै बड़े बेरोजगार लोक न जिंदे कश जेह्के कोई कम्म नेईं करदे हैन अगर मतलब केह् आखदे आ'ऊं इ'यै सोचनी बेरोजगार जेह्के लोक बेरोजगार न जिंदे कश नौकरी नेईं ऐ मतलब जिंदे कश नौकरी नेईं ऐ ज्यादा नेईं हैन पढ़े नौकरी नेईं ऐ आ'ऊं इ'यै सोचनी उं'दे आस्तै कि ओह् लोक अगर भाई नौकरी नेईं ऐ नौकरी नेईं थ्होआ दी नौकरी नेईं ऐ तां भाई किश कम्म करो हैनी अगर ओह् किश बी दिक्खो कोई बी कम्म निक्का जां बड्डा नेईं होंदा ऐ आ'ऊं इ'यै चाहन्नी उं'दे आस्तै बेरोजगारें आस्तै कि भाई ओह् किश कम्म करन शैल अपना किश बी बिजनेस चलान जरूरी नी ऐ कि कोई बड्डे बड्डे बिजनेस गै होंदे निक्के कोला निक्का कम्म बी स्टार्ट करगे ओह् तां बल्लें बल्लें ओह् बड़ी जंदा मतलब एह्दे ने केह् होंदा कि बेरोजगारी खतम होई जंदी किश नेईं ता किश कम्म करन अगर बेरोजगारी तां खतम होंदी गै ऐ आ'ऊं इ'यै चाहन्नीं भाई कि किश कम्म करन जेह्दे कन्नै बेरोजगारी खतम होई जा ते अपने परिवार कन्नै शैल खुशी खुशी रौह्न शैल खुशी खुशी रौह्गे ओह् तां खुश रौह्ना उ'नें पैसे कमागे जरूरतां पूरियां होंदियां नेईं तां इत्थें ते बेचारे बड़े ऐसे बेरोजगार न जिनेंगी खाने नी थ्होंदी रुट्टी ते आ'ऊं इत्तै गल्लै आखनी ऐसे कोई दिन नेईं औने चाहिदे कि असेंई रुट्टी खाने नी थ्होऐ इ'न्ना बेरोजगार बी नेईं बनना चाहिदा किश नेईं तां किश कम्म करना चाहिदा कोई सब्जियें दी रेह्ड़ी गै खोलुड़ी ओह्दे कन्नै बी बेरोजगारी घट्ट होई जंदी खतम होई जंदी की सब्जियें रा बी लोक कुत्थैं कुत्थैं पुज्जी गे एड्डी एड्डी बिल्डिंगा खड़ियां करी ओड़दे लोक भाई मन्नेआं कि तैलुं गै नेईं चलो बल्लें बल्लें बल्लें बेची बेची बेची सब्जी किट्ठा करी करी पैसे कदें कुदै ते बंदा अपना घर बनाई सकदा नी फ्ही किट्ठा अपने परिवार बिच्च रेह् शैल कम्म कीता बेरोजगारी खतम होई जंदी बाकी एह् ऐ कि भाई नौकरियां बी बड़ियां न अवा मतलब असेंई बड़ियां नौकरियां ऐसियां न जिंदे बारै च असेंई किश पता गै नी ऐ आ'ऊं लोकें गै नी ऐ आखा नी मतलब अस अपने आस्तै बी आखा ने कि बडियां नौकरियां ऐसियां न जिंदे नौकरियें दे बारे च असें किश पता गै नी ऐ असें बस इ'यै सिम्पल सिम्पल मतलब कि असें बस इ'यै नौकरी सेही ऐ हून जियां होई गेआ आर्मी आह्ली नौकरी होई गेई फौजी पुलिस आह्ले होई गे जां कोई बैंक शैंक च लगदे असेंई केह् इ'यै नौकरियां सेही न असें गी बस जेह्की सामनै सामनै इ'यां मतलब सेही होई जंदियां बस बाकी ता अस बड़ियां मतलब बड़ियां नौकरियां होंदियां न जिंदे बारे च असें किश पता गै नी ऐ कि ओह् नौकरियां बी होंदियां बड़ियां नौकरियां ऐसियां होंदियां जिंदा नांऽ बी अस पैह्ली बार सुनदे तां गै आ'ऊं आखा नी कि मतलब इ'यां बडियां नौकरियां ऐसियां न जिंदे बारें च असेंगी किश बी नी ऐ पता पर असेंई उ'नें नौकरियें दा बारे च पता लाना जरूरी ऐ की गी कल्लै गी अगर अस जेल्लै शैल पढ़गे लिखगे असें बी ते कोई नौकरी करनी नी शैल नेईं तां अस बी नेईं कोई कम्म करगे नौकरी नेईं करगे कोई कम्म नेईं करगे असें बी बेरोजगार होई जाना पर असें बेरोजगार नेईं बनना चाहिदा की गी शैल पढ़गे लिखगे शैल मैह्नत करगे कल अगर साढ़ी नौकरी लगगी अग्गें साढ़ा अपना परिवार होना ओह् बी शैल रौह्गा खुश ते इ'यां नौकरी शौकरी करगे अस बेरोजगार नी हैन साढ़े घर नौकरी करदे मम्मी पापा अजें बी हैन ते मतलब आ'ऊं तां गै आखनी कि मतलब बड़ियां नौकरियां ऐसियां बी होंदियां जिंदे बारे च कक्ख बी नी पता असें ते अस केह् फायदा साढ़ा ऐसा पढ़ना जिंदा असें किश पता गै नी ऐ दुनिया च केह् होआ दा इत्तै गल्लै शैल कोला बी शैल नौकरी खोजने कोशिश करो ते असेंई पता चलै कि कोह्की कोह्की नौकरी होंदी फौजी पुलिस आह्ले बैंक च लग्गने इं'दे बगैरा होर बी बड़े न आ'ऊं एह् नी आखनी एह् नौकरियां नेईं करनियां बड़ियां शैल नौकरियां न एह् अवा पता ते लैओ नी इं'दे बगैरा बी बथ्हेरियां नौकरियां न होर जिंदे बारे च असेंगी किश पता गै नी ऐ असें पता लाना चाहिदा कन्नै एह ऐ कि यार सरकार ने नी सरकार ने मतलब ज्यादा कोला बी ज्यादा नौकरियां मतलब जनरेट करनियां चाहिदियां जनरेट करनियां चाहिदियां मतलब देश च ज्यादा कोला ज्यादा नौकरियां जनरेट करनियां चाहिदियां भमां ओह् नौकरी निक्की होऐ भामां ओह् नौकरी बड्डी होऐ भामां बड्डिये कोला बड्डी होऐ अवा शै बड़ियां नौकरियां इयां ज्यादा कोला ज्यादा नौकरियां जनरेट करनियां चाहिदियां सरकार ने ताकि ताकि शैल पढ़े लिखे लोक न जेहके ज्यादा उ'नेंई नौकरियां थ्होई सकन अज्जकल नेईं तां लोक पढ़े लिखे बी घर बैठे अफसोस होई जंदा बचारें गी इत्तै गल्लै नी ज्यादा कोला ज्यादा नौकरियां जनरेट होनियां चाहिदियां देश बिच्च ता कि पढ़ लिखे दे लोक जेह्के न उनें नौकरी थ्होई सकै चाहे निक्की होऐ चाहें बड्डी होऐ नौकरी ते नौकरी गै होंदी नी नौकरी थ्होनी चाहिदी